दे बे नैथि कुइसनाव आं बेखौनो बुंनो सानो नैथि प्रस्नआव बेखौनो मोनो दायो मा मा सानो दानि गोदान मुगानि बर' रावआव बुंनो थाङोब्ला बर' रावआ गोदानथ' बुंजाया फ्राय जों बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' रावखौहाय सोलिबोगासिनो दङ आरो माखासे जों बुंनो थाङोब्ला दानि बर' बिटिआर एरिया आवहाय जोङो एइड सिड्युल माखासे बेफोरावहाय हाबबायबो जोङो सिगाङावबो बेफोर रेक'गनाइस जों मोन्थिनो हायो ओमफ्राय बर' रावआवबो जों बुंनो हायो कारन जोंनि बर'आव सासे मोनसे बिराथ मोजां बर' राव फ्राय जों मोन्थिनो मोनो बर' रावखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जोंनि आबै आबौ एबा जोंनि सिगांनि आबै आबौनि सिगां बेफोरनिफ्राय जों बुंथिनाय दा बर' रावआ गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सोलिबोगासिनो दङ आरो दानि मुगा जे बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायावहाय गोदान बर'फोरना जेंना बुंनो थाङोब्ला जों मोन्थिनो मोनो दानि मुगाफ्रावसो माखासे खन्द' खन्द' जायगाफ्रावहाय जोङो नुनो मोनो माखासे सुबुंफ्रा बर' भाषाखौहाय एबा बर' रावखौहाय खोमानो हमबाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्रा ओरैबायदि जि खाथि खालानि कान्ट्रिफ्रावबो दङ बुंनो थाङोब्ला जोङो बांलादेश एबा जोङो ओरै लवार आसाम आरो नर्थ नर्थ इन्डिया एबा नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट स्टेटनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा फ्रायनो गुबुन गुबुन स्टेटाव दङ नाथाय माखासे जाहोननि दाराव जों बुंनो थाङोब्ला जों नेपाल नेपालफ्रावबो जोंनि बर'फोरा दङ दा बेनि गेजेराव माखासे बे बर' दंब्लाबो बिसोरो बर' भाषाखौहाय इउटिलाइस खालामनाय जाला खारन गावबा गाव ट्रेडिसनेल जाखिनि माबा एरियाव थायो एबा मा जायगायाव थादों बेखौहाय भाषाखौ माखासे बिमा बिफाफ्रा एबा बिबै बिबौफ्राल' माखासे गोरों जानानै जों मोन्थिनो मोनो दा आं माखासे इउटुबफ्राव नायनानै जोंनि माखासे बर' माखासे गुबुन गुबुन जायगानि जों नुनो मोन्दों नेपालावबो दङ गोबां बर'फोर माखासे दानि गोरलै गोरलै बिसिनि जन्म फिसा फिसौफ्रा बर' भाषाखौ रोंला खालि नेपालि रायज्लायनाय आं खोनायो माने बिसिनि माखासे बिमा बिफाल' बर' गोरों नाथाय बिसोरो फिसाफोरजों फ्राय रायज्लायानालाय बिसोरो फ्राय नेपालि माखासेसो रायज्लायनाय जायो बिदिनो जोंनि बर' माखासे मा रावफ्रा गोदोलांनो हमगासिनो दङ आरो दा ओरैहाय जोङो अरुनाचल बेफोरजोंबो गोबां माखासे जोंनि बर'फोर दङ ओरैहाय बेफोरनि बर' रावआखौ माडार टां रावबो बावा नाथाय माने इयुननि फिरिफ्राखौ जों नुनो मोनो बिसोरसो लासै लासै जोंनि कालचार बर'नि कालचारफोरखौहाय एसे माने बावगारनो हमदों एबा माखासे गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय रायज्लायनाय जायैखाय बे हिसाबै गोमानो हमदों बेनोथ मोनसे' जोंनि जेंना मोनसे बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि आसामावथ' फ्राय माखासे जोंनि बर'फोर बर'आवबोथ' जों फ्राय बर' होनना मोन्थियो आरो जों बर' रावखौ बावा बर'खौ बर' रायज्लायो नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला बेनो जेंना जों माखासे रावफोरखौबो जोङो जों बर' भाषा रायज्लायनो हाया एबा जों माखासे गाव भाषाखौबो जोङो रायज्लायनांगौ जायो जाय दैलि हिन्दी एबा इंलिसफोर बेफोरखौबो जोङो रायज्लायनानैहाय जोङो बुंनांगौ जायो नाथाय बिसोर जोंनि बर' भाषाखौ जों दिल्लीआव बुंब्लाथ' ओंखाम होननानै बिबाथ' बिसोर ओंखामखौ बुजिनाय नङा रायस एबा भाटफोर होननानै खाना बेफोर होननानै जों बिनांगोन बिदिब्लासो बिसोर बुजिगोन बिबायदिनो माखासे जों जेंनाफोराव सफैयो बिखायनो जों माखासे बुंनो थाङोब्ला आसाम नर्थ इस्ट बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे सुबुंफ्रा माल्टि लेंगुवेज होननानै जों बुंनो हायो माखासे भाषायावहाय फ्रायनो एसे डेभेलप होननानै बुंनो थांनो हायो लाइक एसामिस बर' हिन्दी आरो गोबां बेंगलिफोर बेफोर बायदि भाषाफ्रा फ्राय बेदिनो आसामनि मानसिफ्रा मिक्स भाषा होननानै जों रायज्लायो एबा जोङो बिदि जों सोलोंलायो आरो मा खालामो जोंनि कमिउनिकेसनफ्रा ट्रेडिसनेलफ्रा मा होनो कालचारफ्रा कम्बाइन नालाय मिक्स कालचार बुंनो थाङोब्ला फ्राय बर' होनब्लाथ' बर'फोरल' गैया फ्राय बाङालि थायो मुसलिम थायो बिदिनो गोबां जाथिफोर दंनायखाय मिक्स गावबा गाव भाषाखौ रायज्लायो बेनो खोथा मोनसे बर'निथ' जेबो बाथ्रायावथ' जेंना फैया खारन जोङो गाव गावनि बाथ्राखौहाय जों मोजाङै मोजां एबा इउटिलाइस खालामबाय थानांगोन गाव गावनियावहाय जोङो अरायसम न'खरफ्राव रायज्लायबाय थानांगोन नङाब्ला जों न'खराव बर' जानानै जोङो एसामिस रायज्लायबाथ' फ्राय इयुननि जोलैफ्रा फ्राय एसामिस एबा गुबुन गुबुन बायदिसिना जेरै जों रायज्लायलांनो हागौ बेफोरबायदिनो जों माखासे बुंनो थाङोब्ला बर' भाषाखौहाय जों फ्राय मिक्स भाषाबो रायज्लायनो हायो माखासे जोङो दानि गोरलै गोरलैफोरखौहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला स्रा स्रियै फोरोंनो हानांगौ आरो जोङो ओंखाम गोरलैफोरनो ओंखाम दौवोब्ला जोङो माम बुङो माम होनस्लायस्लाय ओंखाम होननानै डायरेक बुंनांगोन एबा बिफोर ना होनोब्ला जोङो ना ना होनब्लाथ' जानाय नङा बे ना नासो बुंगोन डायरेकलि जोङो बुङो स्पिकफोरखौ जों रायज्लायनांगौ आरो गोरलै गोरलैफोरजों एबा जोङो फोरोंनांगौ दा बेफोरबायदिनो जों गोबां जोंनि बर'फोरनावथ' भाषाफोरखौहाय जोङो जेंनाथ' बुंनो हाला जोंहा सोलोंनो माने सोलोंनायजों लोगोसे गुबुनफोरनोबो फोरमायनो हायो एबा सोलोंनोबो हायो आरो